जाय जाल्यार ब्रझिलियन जे जुत्सू पासून सुरवात करूंक जाय विजे जे हे नशिक्या नशिक्या खातीर एक व्हडली मार्शल आर्ट कारण ती बळग्या परस तंत्राचेर लक्ष केंद्रीत करता जाका लागून जेका लागून सगळ्या कुडीच्या प्रकार प्रकाराच्या आनी फिटनस पातलेच्या लोकांक ती मेळटा तातूंत जमनी वयल्या झगड झगडप आधिनताय आनी नियंत्रण हाचेर भर दिलां फक्त स्वताची राखण शिकयना पूण शारिरीक फिटनस लवचीकपण आनी मानसीक लवचीकपणांत लवचीकपणात सुधारणां करता